ना साथबाय बायनायावबो जि खस्थ'मोन जि खस्थ' मोनबाय बायदों आङो खेबसे ना सारहैबाय दाना जि बार अखा फैबाय न' होननायानो गैया खाथियाव गोथजानावसो न'आबो ओमफ्राय बेबोसो बांगालनिसोमोन न'आ आमफ्राय मानसि थैनायनि मानसियानो रावबो गैया जि खारलांबाय जोङो खारलांनानै बे मानसिनि न'आवहाय हाबनो होननानै नागेरब्ला सिगिबायसो सानावनो जोंखौहाय सिगिखादों ओमफ्राय दाना बिनिफ्राय खायनफिननानै दस्रानावहाय खारलांफिनबाय आरो बिनावसो हाबनानै थाहैबाय गलि मोसौ गलियावहाय थाहैबाय बेबायदिनो जादों ना सारबाय बायब्लाबो बिदिनो जेबो जेबो खस्थ' मोनो मेङो थिखोना दै गारनाया ना हमनाया आफ्राय बिदिनो सारना आरो थांफिनबावबाय जोङो उनावहाय बिदि जानानैहाय आमफ्राय थांफिननानै बे दैयाखौ गारहैजोबथारबाय जोङो गारनानै दाने नायाबो खबाइनै मोनबाय बोथिया नास्राइ फिथिख्रि मावा बेबायदिनो मोनबाय है बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा जेब्लायबो सारबाय बायोमोन आं नायाखौबो गोदो दबा होयै होयैबो हाग्रा इसे दानबाय बायनानै होबाय दबा होबाय ओमफ्राय सारबाय इसे इसे थेदिंनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नाया हाबनानै थाबाय ओमफ्राय बे मोखांखौल' होथेबाय साफ्रा जावनानै ओमफ्राय साथबाय जि ना हाबनानै थायोमोन माबायावनो दबायानो बारा गिदिर गिदिर होखायामोन एसे फिसा फिसाहां होयोमोन थेदिंनायखाय ओमफ्राय दबा मोनसेयावहाय बिदिनो सेरसे अबावबा तिन फवा अबावबा आदा केजि बेदि मोनोमोन ओमफ्राय दाना लाबोलायबाय बे नायाखौ सायफैबाय दुगैबाय लोबबाय सुबाय संबाय जाबाय बिदिनो आरो अखानायै आरो जेबो गैयाब्ला थांबाव लायबाय सारहैब्रबलायबाय बिदिनो दबा होनानै दोननायखानालाय बिदिनो साथहैबाय थायोमोन आं मोनबाय थायोमोन बिदिनो बे दस्रा गोजान गोजानाव थांब्लाय जि खस्थ' जायोमोन दबाफ्राबो जा गिदिर गिदिर दैफ्राबो जा गिदिर गिदिर दै गारिन गारैनो गारैनो नोगोद मेङो ना हमनायावबो मेङो बिदिनो सानदुंबो गोसा दै गाङो बिदिनो खस्थ' जायो ना सारबाय बायब्लाबो बिदिनो जायोमोन आरो जों अबावबा अबावबा बिदिनो सारबाय गासनोमोनहाय गुथबाय बायोबो नाया खना खनला सान्दुं गोसाब्ला हाबसो हाबसो थायो सायाफ्रावहाय रुजु रुजु रुजुनो सानदुं गोसायावसो थांखानांगौ ओमफ्राय सानदुं गोसायाव थांब्ला जि खस्थ' मोननायसै मानसिया ओमफाय नाया ओरैहाय रुजु रुजु रुजु हाबनानै थानायसै साया इसे मोनब्लानो हाग्राफ्रावहाय बेवनो जेखाइखौ जाथे जाथेहाय बुरसन बुरसनैहाय खबाइयाव सोनांगौ खबाइफा माब्लाबा खबाइ गोदोनाफा गेजेरफा बिदि मोनबो बायोमोन ओमफाय न'आव लाबोनानै संनानै जानायसैलाय सायनानै फानब्ला फाननायसै जाब्ला जानायसै बिदि खालामोमोन आङो